ہلو صلاح الدّین میں ابھی تک نہیں آئے آپ نکلنا اپنے کو صبح ہے اور اب نو بج رہے ہیں اتنی دیر ہو گئی اور کال بھی نہیں کرے آپ اب جانے کی پوری تیاری کر لی میں صبح ہو گیا اُس کے باوجود بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں آج ہی نکلنا تھا پھر کل سے اسکولس ہیں بچوں کے کیا ہے آپ آپ کے ٹریول کو وہ کرنا کیا شکایت کرنا کیا آپ کی کیوں نہیں آئے آپ اُتر ماسکرا